हय असो टायम आयिल्लो म्हज्या जिवितान जेन्ना हांव माचयेर गावपाक गेल्लो तेन्ना म्हाका खूब भंय दिसतालो हांव नर्वस जालो सामको पूण हांवें धीर सोडलो ना हांव आनीक हांव रावलो एक मिनटां स्वास घेतलो आनी हांवें मागीर म्हाजे गाणें म्हणपाक सुरवात केली तर सगळ्यांत पयलीं हांव सांग सोदतां हो भंय केन्ना येता जेन्ना तूं त्या गाणच्या बद्दल सारको तुजें प्रिपेरेशन ना ओके ताचो सराव तुजो सारको ना जर सराव सारको ना जाल्यार तेन्नाच तुका भंय दिसतलो जेन्ना तूं माचयेर वतलो म्हणून हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की जेन्ना केन्ना तुमी खंयच्याय वेळार स्टेजीर किंवां माचयेर चडटात तेन्ना तुमी त्या विशयाचो सराव पयली सारको करपाक जाय जर तुमी सराव सारको केलो जाल्यार तुमकां थंय वचून कांयच भंय दिसपाना जो रियाज ते गाण्याचो रियाज तुमी सारको केलो जाल्यारूच तुमी जेन्ना माचयेर चडटले तेन्ना तुमकां भंय दिसचो ना तरी सुद्दां तुमकां दिसता की ना बाब इतलो सराव केलो तरी पूण म्हाका भंय दिसता जाल्यार तुमी मातशे चडचे पयलीं तुमचे गुरू कोण आसा ज्यांचे तुमी आयकतात ओर जांकां तुमी मानतात त्या गुरूंचो तुमी एकदां त्या गुरू कडेन तुमी वचून एकदां ते किदें म्हणटात ते आयकोपाक जाय ते गुरू तुमकां सारकी वाट दाखोवपाक शकतात सो दुसऱ्या कडेन उलयले आनी आपले विचार मांडले जाल्यार सुद्दा तुमकां एक वेगळीच उमेद येवपाक शकतात वेगळो धीर येवपाक शकता आनी तो धीर येवन तुमी मुखार आनीकूय खूब बेस बरें गावपाक शकतात एकदां तुमी माचयेर चडलें की तुमकां कसलोच भंय उरपाक जायना हें तुमी पयलीं मनान धरपाक जाय कारण जेन्ना तुमी म्हाजें चडटा तेन्ना लोकांक कांय खबर उरना तुमी किदं गावपाचें ओर किदें म्हणपाचें आसा वा किदें उलोवप वा किदं उलोवपाचे आसात तुमी कितें गावपाचें आसात तुमचे स्वर खंय आसात तुमी खंयच्या स्वरान गायतले खंयच्याच सुरान गायतले खंयच्या तालांत गायतले ते फक्त तुमकांच खबर आसता प्रेक्षकांक तें खबर उर ना म्हणुनच तुमी पयली एक आपली मनाची तयारी दवरात की तुमी खंयच कमी पडचे ना तुमकां खबर आसपाक जाय की केन्ना सूर खंयचो सूर खंयचो ताल खंयचो लय बांदून दवरपाक जाय तो अती उत्साहीत जावन गाण्याची स्थिरता वगडावपाक जायना ताणें स्थीर उरपाक जाय आनी जर तुमकां दिसता की हें सगळें करून सुद्दा माचयेर चडटकर आपल्याक भंय दिसतलो जाल्यार तुमी त्या टायमार मातशे चडचेंच ना तुमी परत घरा कडेन येवचें तुमी चिंतचें तुमी कित्याक लाग तुमकां कसलो भंय दिसता कित्याक भंय दिसता आनी मागीर तुमी परत एकदां आनीकय जोरान खूब शिटूकतायेन चडचें मचयेर